छात्रों के लिए सर कार ने बहुत से उपलब्ध किया हुआ है जैसे कि प्रधानमंत्री एजुकेशन लोन प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम और जैसे बहुत सारी लोन इस्कीम चालू की हैं और अभी फ़िलहाल में तो मैं किसी को नहीं जानता जिस ने ये ऋण और लोन लिया हुआ है